जों मोसायोब्ला जेन'बा मोसानानै हाय दिन्थिनो हायोब्ला जों गोसोखौ जोबोत मोजां मोनो मा होनो जेन'बा गावखौनो एसे गोजौ आवहाय गोजौ लेभेलनि मोनलायो आरो जेन'बा मोसानानै दि जेन'बा प्राइस मोनो सोरबाबा बबावबाफोर सिप गेस्त फोरनि सिगाङाव मोसानो मोनो बाख्नाय जानो मोनो अब्ला जों गोसोखौहाय आराम मोनो खुसि मोनो मा होनो जेन'बा मोसानानैबो गोबां मानसिया साकसेस जानो हायो लाइफ आव एसिप्ट खालामनो हायो साकसेस साकसेस एसिप्ट खालामनो हायो गावनि लाइफ खौहाय मोसानायजोंबो केरियारखौ मोसानाय जोंबो दालांनो हायो फरायनायजों लोगोसे मोसानानैबो जोङो गावबागावनि केरियारखौ खालामलांनो हायो आरो उननि थाखाय जेन'बा साबसिन निफ्राय साबसिन मोसालांना गोजौ लेभेलाव सहैयोब्ला जों गोसोखौ आराम मोनो आरो मोसानानै हाय जेन'बा स्कुल निफ्राय जेन'बा स्कुल नि फांसनफ्राव मोसानायनिफ्राय जोङो दस्रा प्रग्रामफ्राव मोसाहैनो मोनो माबेबा जों ज' स्कुलफोरनि मोनथाम मोनब्रै स्कुल जों खालामजानाय प्रग्रामफोराव मोसानो मोनब्ला जों गोसोखौ जोबोत मोजां मोनो आरो बेखायनो रावबो ओरैनो थानो नाङा मोसानाय फरायनायजों लोगोसे मोसानोबो सोलोंफानांगौ मोसानोबो सोलोंनांगौ आरो मोसानायखौबो माबाफानांगौ ओरैनो थानो नाङा मोसानोबो रोंनांगौ इदिनो न'फ्रावल' मोसानाय नङा प्रग्रामफ्राव माफ्रावबो मोसानो थाखाय सोलोंनांगौ आरो एसे स्थेस गादाव गाथाव खालामब्लासो गोजौआव हाय सहैनो हायो नालाय बेखायनो